पहले जब कोई सुविधा नहीं था डिजिटल दुनिया नहीं था तो उसे समय क्या होता था कि लोग बाल्टी में जो है रस्सी बांध के कुएँ में डाल के उससे पानी निकाल के लोग पीने का भी उपयोग करते थे और नहाने धोने बर्तन बासन से लेके खेत सींचने का भी काम किया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब क्या है कि अब हो गया है बहुत ही डिजिटल दुनिया हो गई है जिसमें तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक मोटर का उपयोग होने लगा है पानी के लिए पीने के लिए सिंचाई के लिए इत्यादि सभी चीज असल में क्या है कि पहले बहुत ही समय लगता था इससे क्या होता था कि बहुत काम स्लो था कुएँ में रस्सी डालना है बाल्टी डालना है उसके बाद कुआ को रस्सी को घींचना है और पानी भी ऊपर आएगा उससे क्या होता था जो भी प्रक्रिया पानी की लेनदेन की प्रक्रिया था काफी स्लो था उसमें समय लगता था लोगों का समय व्यस्त होता था अब क्या है डिजिटल दुनिया आ गया है अब सिंचाई के लिए बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मोटर आ गए हैं जो बिजली से चलते हैं बोरवेल होता है बोरवेल कीजिए या कुएँ में पाइप डालके बड़े बड़े मोटर लगाकर उसको खेत की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है अब जगह जगह इससे क्या होता है कि लोगों का समय भी बचता है और ज़्यादा से ज़्यादा खेत में पानी डाल के खेत को पैदावार को भी बढ़ावा मिलता है इससे क्या होता है कि अब सिंचाई का साधन अब आसान हो गया है इससे बहुत ही सुविधाएँ बढ़ गई हैं लोगों को अब खेती करने की समस्याएँ दूर हो गई है पहले सूखा पड़ता था पानी की आवश्यकता को पूरा नहीं हो पता था लेकिन अब ऐसा नहीं अब तो जगह जगह सोलर प्लेटें लगा रही है सरकार सरकार की तरफ से ये मिल रहा है सब्सिडी के तौर पर सिंचाई के लिए खेती के लिए और सरकार भी जो है खेती को लेके किसानों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और सुविधाएँ भी दे रही हैं कि सरकार जो है खेती के लिए सिंचाई के लिए सिंचाई का जो खेतों में पानी उपलब्ध होता है उसका बिल नहीं दे रही है सरकार तो इससे किसानों के अंदर भी उत्साह हौसला को काफ़ी बढ़ोतरी मिला हुआ है और लोग बड़े ही मौज से खेती करते है और मोटरों से जगह जगह पानी पहुँचाते हैं